हमारे क्षेत्र में कई धार्मिक परम्पराएँ अनुष्ठान किए जाते हैं दिवाली में जैसे हम लोग दिये जलाते हैं और वहाँ पे खास कर हम लोग मिठाई करते हैं और दिवाली में खास कर हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और सरस्वती जी की पूजा करते हैं और यही हम लोग दूसरे त्यौहार जैसे हमारा होली हो गया तो होली में हम लोग होलिका दहन करते हैं इसलिए दहन में हम लोग मतलब हम लोग का माना जाना धार्मिक परम्पराओं में ये है कि प्रार्थना करने के बाद ये रहता है कि घर की सारी नकारात्मक चीज़ें सब जल जाती हैं आपकी बीमारियाँ हर एक चीज उसके साथ होलिका के साथ सब चली जाती है उसमें भी हम लोग थोड़ी बहुत प्रसाद में मिठाई उठाई दे देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहे ईश्वर की दया बनी रहे और तीर्थ यात्राओं की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ और भी है जगह हमारे तीर्थ यात्रा के लिए वहाँ पे लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए अपने पूर्ण श्रद्धा और मनोभाव से ताकि उनका जीवन एकदम अच्छे तरीके से गुजारा हो सके प्रभु की दया उनपे बनी रहे और